भारत में शिक्षा के तौर तरीके अब बदल चुके हैं पहले की अपेक्षा पहले शिक्षा से काफ़ी सारे लोग वंचित रहते थे लेकिन वर्तमान समय में काफ़ी सारी योजनाएँ चल रही हें जिसके तहत हर हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो रही है पिछले कुछ समय से पिछले समय दो हज़ार नौ से सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत हर गाँव में अब प्राथमिक शाला और हर तीन किलोमीटर हर गाँव के तीन किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक शाला उपलब्ध है जिसके कारण हर बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है कुछ समय ऐसा भी था कुछ पिछड़े विचारों के लोग बालिकाओं को इस्कूल नहीं भेजना चाहते थे असुरक्षा और उसके कारण कि लड़की है तो बाहर नहीं भेजा जाएगा उसके तहत शासन ने छात्रावास खोल रखे हैं हॉस्टल्स खोल रखें हैं जिसमें निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के रूप में हर बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त हो रही है हाँ यह अलग बात है कि अन्य देशों के अपेक्षा हम थोड़े पीछे हो सकते हैं लेकिन भारत में अब पूरी कोशिश है कि शिक्षा का स्तर ऊँचे लेवल पर जाए और हर बच्चा शिक्षित हो हर इंसान शिक्षित हो कुछ प्रौढ़ शिक्षा की योजनाएँ भी चलाई जा रही थी जो महिलाएँ या जो जो अधेड़ महिलाएँ पिछले समय में छूट चुकी हैं उनको भी साक्षर किया जा रहा है इसी प्रकार भारत में अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ शिक्षा से सम्बन्धित लाभ बालिकाओं को और बालक को मिल रहे हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में मध्याह्न भोजन गणवेश पाठ्यपुस्तक अनेक योजनाओं का लाभ हर बालक बालिकाओं को दिया जा रहा है और अनिवार्य शिक्षा के रूप में योजनाएँ चला चलाई जा रही हैं सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा के तहत काफ़ी सारी योजनाएँ चल रही है जिसमें हर बच्चे को हर बालिका बालक को शिक्षा प्राप्त होना अनिवार्य ओर हर बच्चा शिक्षित हो रहा है इसी तरह भारत शिक्षा के रूप में आगे बढ़ रहा है